सहरसामे बहुत सारा चैनल अछि जाहिमे नजारुल प्रेस कृष्णमोहन मुर्तिकार आ अन्य बिनोद कुमार जी सभ व्यक्ति मिलकऽ अलग अलग तौर तरीकासँ समाचार के सम्पादन कऽ रहल छथि सभ अपना अपना क्षेत्रमे प्रगतिके लेल अग्रसर छथि नजारुल प्रेस जेकि एस पी साहब डी एस पी साहब कमिश्नर साहब सभसँ सम्पर्क कयने छथिन हुनकर न्युज एकदम सही आ सटीक होइत अछि अगर कोनो घटना होइत अछि तऽ जल्द सँ जल्द पहुँचके ओकर समाधान न्यूजमे दऽ दै छथिन एहि स्थितिमे लोकके सुविधा होइत अछि आ हमर न्यूज सभ जगह तक पहुँच जाइत छथि हुनकर वीडियोग्राफी बाजैके शैली बहुत नीक छै सभ व्यक्ति मिलके हुनका प्रगतिके पथ पर अग्रसर कऽ रहल छी आ सम्भावना अछि जे भविष्यमे हुनकर प्रेस बहुत नीक नीक समाचार प्रस्तुत करताह आर हमसभ ओहिपर अमल करबनि